गामियारि सुबुंफोरनि जुनै आबाद उद्यगखौ जौगाखांहोनो थाखाय माखासे हाबाफोरखौ मावनो हायो जेरैहाय नांगोल बाहायनानै मोसौजों एवनायनि सोलायै गोदान जुगनि ट्रेक्टर बाहायनानै एवनो हायो आरो हासार गैयै बे आबाद जायगाफोराव गोदान गोदान बिगियाननि बिगियानारि हासारफोरखौ बाहायनो हायो लोगोसे गोदान गोदान ओंखारनाय माइ आरि जोलैफोरखौ बाहायनो हायो लोगोसे जायफोर आबाद फोथाराव दै गाखोआ बेफोरबायदि जायगायाव गोदानारि आगजुजों जोङो पाइपफोर बहायनानै दैफोर लागायनो हायो दंखल एबा बरिंफोर खुरनानै जोङो बिनिफ्राय दै बोखोनानै आबाद फोथाराव होनो हायो लोगोसे जाम्फै जावनानैबो जोङो गोदान राहा बायदियै जोङो जाम्फैनि राहाजों आबाद फोथाराव जों दै लाबोनो हायो बेजों लोगोसे माइआ जुदि ओंखारनानै एम्फौफोर जादोंब्ला बेखौ होखारनो थाखाय माखासे रासायनानि एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर जोङो बाहायनो हायो नांगौसेबां समाव दै हासार बाहायनानै जोङो आबाद बिथिंखौ जौगाहोनो हायो लोगोसे नांगौसिबां बिबांनि जोङो आबाद मोननो हायो